आरे म्हाका तुजी एक मदत जाय हांवें मरे एक ट्रेनीची टिकेट बूक केल्ली रे आतां आमी फुडली विका मरे ट्रिपा वचपा आशिल्ली मेंगलोर त्या खातीर हांवें ट्रेनीची टिकेट बूक केल्ली पूण आतां सद्द्या जाला कितें म्हाका स्कीन एलर्जी जाल्या सामक्यो पुळी पुळी शैल्या सगळें आंगाक आनी म्हाका डॉक्टरानूय सांगलां की ट्रेवल करपाक अवॉयड कर पडत ना जाल्यार तें स्कीन इनफेक्शन आसा तें वाडटलें म्हणून सो ते खातीर आतां आयज चितलें की बेटर टू कॅन्सल म्हणून सो ते खातीर आतां कॅन्सल करपा ती हांव कशी म्हणून तिकेट कॅन्सल करपाक शकता की तो पी एन आर नंबर यूजर आय डी आनी पासवर्ड यूज करून हांव कशी ती कॅन्सल करपाक शकता ते खातीर म्हाका ते आदार कर मातसो सांग कशें करपा ते आनी तशें करपाचे काय थंय स्टेशनाचेर वोसोन करचे पडटले बेगीचे बेगीन म्हाका मातशें सांग